जीअं त मिठाई जिनि में मां मिठाई जीअं सोन वड़ो ठाहिण जी आहे लेकिनि सोन वड़ो माना ॾाढो ट्राए कयो आहे पर ठाहे नथी सघां छो जो हुन में इहे जेके ॿ शयूं ॿुधाइनि था ऐं इअं न जेके चाशिनी आहे सो मूंखे ठाहिण में थोरी कठिन थी लॻे हमेशह सोचे सोचे वेई ई रहंदी आहियां इनकरे मां कॾहिं वरी कोशिशि बि न कई आहे ॿियो त मां इओ मोहन थाल मोहन थाल बि सोचियो आहे घणेई दफ़ा पर हुनजी वरी चाशिनी ते जेका आहे सां चाशिनी ठहे न ठहे इनकरे उहो बि मां न ठाहे सघी आहियां कॾहिं भाॼियुनि में बि मां जीअं त इअं मिक्सूं भाॼियूं आहिनि जेके उहो वरी अलॻि अलॻि तरड़ियूं पवंदियूं हिन अलॻि अलॻि वरी उन्हनि जा आहिनि मसाला ॾाढा गॾु करिणा पवंदा आहिनि जीअं त मां उहो पोइ सोचे उहो बि मन में सोचींदी आहियां वरी न करे सघंदी आहियां ऐं पनीर जी भाॼी जो बि उहो ई सबबु आहे पनीर जी भाॼी बि घणेई दफ़ा मां ठाहिण जी सोची आहे पर हुन में बि जीअं मलाई पिए ऐं ॿियूं बि घणेई शयूं पएनि थियूं त मां न ठाहे सघी आहियां पते हिन जा मूरीअ जा कोफ़्ता बि ॾाढा सुठा थींदा आहिनि पर महिनत वारो कमु आहे ऐं मां ट्राए कॾहिं न कयो आहे ठाहे सघंदसि अलाए न ठाहे सघंदसि इनकरे मां घणेई दफ़ा कोशिशि कई पर अञा ताईं मां न ठाहिया आहिनि मिठाइनि में बि जीअं मां टिकियूं आहिनि टिकियुनि खे बि ठाहिण लाइ घणेई पर हुननि जी चाशिनी जेका आहे मां बराबरि कॾहिं बि न ठाहे सघी आहियां मां हिन करे कॾहिं ट्राए